हमने धन वापसी के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था इसमें किसी कारण से हमारा जो भुगतान है वह आदान प्रदान नहीं हो पाया तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसके बारे में डिटेल जानकारी हमें अ प्राप्त करवाएं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा यह धन का आदान प्रदान क्यों रुका हुआ है और हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारा जो धन है वह कंपनी के द्वारा अगर भुगतान नहीं हुआ है तो हमें वापस करने का कष्ट करें और हम अ एक लाभार लाभार्थी के रूप में जो क्या करते हैं कि धन वापसी के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं और इसमें जो भी भुगतान है इसका सही सही अ विवरण किया जाए और विवरण करने के बाद पुनः जो है हमारी धन वापसी अ के लिए अ विवरण किया